गुजरात में मुख्य धर्म आहिनि हिंदू धर्म इस्लाम फारसी ऐं ईसाई हिंदू फारसियुनि सां ऐं ईसाइनि सां बिल्कुलु घुलियलु मिलियलु आहिनि घुलियल मिलियल त मुसलमानन सां बि आहिनि पर किथे किथे जेॾी महिल धर्म जी ॻाल्हि अचे थी त किथे थोरो विछो वधे थो ऐं ॿीअ तरह सभिनी जो पाण में हिक ॿिए सां ॾाढो प्रेम ऐं प्यारु आहे ईअं न महसूस थींदो आहे त भई इहो मुसलमान आ्हे या हिंदू आहे पर केॾी केॾी महिल जॾहिं का अहिड़ी हालति अचे थी कि हुन जो पाण में वेर ऐ इन जो वधंदो आहे